खेती करै छियै तऽ ओहिमे वएह खाद गोबर के गूॅंह देलहुॅं ओहिसॅं नहि भेल उपजा ओहिसॅं जादा होइ छै तेकर बाद भए गेल जे उरिया परल कीड़ा मारय के दबाई देलहुॅं तब जाके ओहिमे अथी उरिया परि गेल खाद परल गोबर के गूॅंह पर हमरा आरके कनी फ़ायदा होइ छै की कए सकबै तकर बाद उरिया लागल जेना जे भेल जे गूॅंह परै छै ओहिमे कीड़ा मारै के दबाई परै छै असगरे करऽ परय छै तकर बादे कोनो बात होइ छै इएह सब होइ छै की कै सकबै नहि होइ छै खाद पानि पर नहि ओते धरै छै तऽ लोक की करतै ग जेना तेना कैलक ओहिमे उरिया लागल सप्रे लागल खाद लगल गोबरो के गूॅंह देलक ट्रैक्टर सॅं गिरैलक तकर बाद जा कऽ उपजा पानि धरै छै